जों जाहैबाय मुलि फुननानै बिदिनो दुइ घन्टा दुइ घन्टाबो लाजोबा आरो एसे खम लायो बिदिनो मुलि फुननानै दुइ घन्टासो बबेबा जायाबा दुइ घन्टा लानांगौ जानायबा स्ट्रेट खालामनाय आरो बिदिनो खानाय डिजाइन माबादि लायो बिदिनो सासे मानसियाव खानाय नाय खानाय थिन हाजार बा आराय हाजार दुइ हाजार बा फनद्रस' बेबादि लायो आरो जों खानायखौ मुलि फुननानै फेसियेल खालामो जों फेसियेल खालामबा बिदिनो दुइ घन्टा बा आदा घन्टा जों फेसियेल खालामो

खानाय मुलि फुननाय स्ट्रेट खालामनाय गासिबो बेखौहाय माबा खालामजोबनानै जों एखसेस खालामो दुइ घन्टाफोर बबेबा दुइ घन्टानि सिगांबो जागोन बबेबा दुइ घन्टाबो लागोन बेबादि आरो बेबादि खालामनानै मुलि फुननानै एयार फ्रेस खालामनायावथ' नों दसेनो जायो एख घन्टाबो नाङा आरो बेबादि